नेई मिकी एह् बिंद बी नी लगदा ऐ कि रूट्टी बनाना जेह्ड़ा ऐ छड़ा जनानियां दा गै कम्म ऐ अज्ज कल्ल पैहले पैहले लोग सोचदे हे कि इक मर्द ऐ जेह्ड़़ा घरे गी ओह् बाहर जा दा पैसे कमाने आस्तै ते जेह्ड़ी जनानी ऐ उन्नै घर रौहना ते रूट्टी बनानी जां अपने बच्चें दा ख्याल रखना जां सारा घरे दा कम्म करना आं अज्ज कल्ल जेह्ड़ा जनानियां न ओह् बी पढ़ा लिखा दियां ते ओह् बी बाहर जा दियां कम्म करने गी पैसे कमाने गी ते अगर एक्क जनानी घरे दे बाहर जाई सकदी पैसे कमाने गी ते इक जेह्ड़ा मर्द ऐ ओह् बी घर रूट्टी बनाई सकदा अगर इक जेह्ड़ी जनानी ऐ ओह् मर्दे गी हक्क दिंदी की तुस बाहर जाओ ते अस्स पूरा घर संभालने आं ते अगर इक जनानी घरे दा बाहर जा दी ते इक अगर मर्दे गी घर रौह्ना पवै ते ओह् बी गलत नेई होना चाहिदा हैनी ते स्हाड़े घर जेह्ड़े हन जेह्ड़े मर्द न ओह् बी बाहर जंदे कम्म करदे अवा अगर घरे दी रसोई च कोई कम्म होवे ते स्हाड़े घरै दे मर्द करने गी बिंद इयां ओह् नी होंदे न ओह् करदे अगर मेरी मम्मी घर नी हैन ओह् बाहर गेदियां कुतै जां कुतै रौह्ने गी गेदियां कुतै रिश्तेदार दे ते जे स्हाड़े घरे दे मर्द न ते ओह् बनांदे उनेंगी औंदी रूट्टी बनाना ओह् सारा किश बनाऊ उड़दे मतलब अपने मिगी अजें बी चेत्ता कि अगर मेरी मम्मी कुते जंदी ही मेरी नानी घर जंदी ही जां कुते बी जंदी ही ते पिच्छुआं मेरे पापा जेड़े ऐ हे ओह् असेंगी रूट्टी बनाइयै खलांदे हे ते अज्ज तोड़ी इन्नी मेरी उम्र होई गेई ते अज्ज धोड़ी में एह् नी सुनेआ घर की अगर रूट्टी बनानी ते छड़ा जनानियें दा गै कम्म ऐ करना ते मर्द उसी ना हत्थ लान ना किश करन मतलब एह् एह् चीज असें कदें सुनी गै नेंई ना गै कदें दिक्खी ते एह् सोच के गलत ऐ एह् सोच होनी के नी चाहिदी अगर सारा कम्म एक्क मर्द ते एक्क औरत मर्द ते एक्क जनानी ओह् रली मिलिये करा दे पैसे कमा दे रली मिली ते ओह् घरा दा कम्म बी रली मिलियै करी सकदे ते स्हाड़े घर इयां कोई ओह् नी ऐ